भारत की जल वायु कभी सर्द तो कभी गर्म है यह हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़े से है जैसे कि रजस्थान में गर्म वायु है और रजस्थान के मुक़ाबले अन्य देशों में जो है सर्द वायु है भारत में मौसम अलग अलग तरीक़े से बदलता रहता है जैसे मोनसून में बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है नवम्बर के मौसम नवम्बर के महीने में दिसम्बर के महीने में जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ ठंड रहती है और बाक़ी के महीनों में जून जुलाई में यहाँ पर गर्मी रहती है